हैलो

जय झूलेलाल हा अचे थी साईं हॉस्पिटल जो सौ रुपिया थींदुव सौ रुपिया थींदुव सौ हा मिलियो त खणंदमि न त न मिलियूं त पोइ तव्हांखे अकेलो ही छॾिणो पवंदो न मूंखे मीटर सां ईंदुव सठि सतरि रुपिया हीउ तुंहिंजो घणो त न आहे न मिली वियो त तव्हां घटि ॾिजो सौ खां न त न मिलियूं त सौ रुपियो ही ॾिजो हा पोइ सिधा तव्हांखा सौ रुपिया वठंदुमि हा ऑफ़िस किथे अथव तव्हांजी हा अछा तव्हांजा टोटल थींदो वेटिंग ॿेटिंग मिलाइ अढाई सौ रुपिया हा हा हा त होॾे छॾींदुमि तव्हांखे चङी तरह मूं वटि अकेलो महांगाई वधी वई आहे जामु पेट्रोल डिज़ल सीएनजी महांगी थी आहे न परवड़ंदो सीटूं मिलियूं न मां थोरो डिस्काउंट कंदोमांव तव्हांखे न मिलियूं त पोइ अढाई सौ खां घटि न थींदो

पोणे टे निकिरां त साढे चई साईं हॉस्पिटल पहुचंदासे हुते तव्हां ॾह मिंट वेट करे पोइ वरी दादर अधि कलाकु ॿियो पकिड़े वठो तव्हांखे टोटल थी विया ॾेढ कलाकु

अढाई सौ त ॾियणा ई पवंदा न न न घटि घटि घटि न थींदो तव्हांखे खपे त कयो बुक न त ॿिए कंहिंखां पुछो ॿियो घटि में वठी वञे तव्हां खे त तव्हां ख़ुशीअ सां वञो जी ज़रूरु हा ॿुधायो न त न मां ॿियो भाड़ो खणी छॾींदमि हा हा हा वांधो न आहे ओके थैंक यू